हाइ काली चओ छा थो चए राति जो अरे यार सुभाणे ऑफिस बि त वञिणी आं तूं करे छा वेठो काली मुंहिंजो त वर्क फ्रॉम होम आहे पर मां त ॿारहें साढे ॿारे फ्री थी वेंदमि ॿारे लॻे फ्री थी वेंदमि या त पोइ मूंखे मुंहिंजे से मैनेजर खे चवणो पवंदो मूंखे जल्दी छॾे अरे मम्मी चिलाईंदी यार तूं सम्झी नथो मम्मी चवंदी छाहे राति जो पिनी थी छोकिरी थी करे अरे यार इहे न थींदो आहे हल ठीकु आहे ॾिसूंसि था कढूं था भला कढाए तूं कढाई थी केर केर थो हले अच्छा छोकिरियुनि में मां अकेली काए काए ॿी का मिली कान खण न का ॿी काई खणु हा आहे न शिवम वटि अथई शिवम खे चइसि शिवम जे काड खां अच्छा हा ठीकु आहे एच डी ऐफ सी आहे क्रैडिट काड घणो डिस्काउंट आहे टिकेट आहे घणे पर अरे यार तू मह महांगो में थो हली सुबुह जो हल सस्ते में सस्तो मस्तु सुबुह जो नाश्तो वाश्तो खाई करे मस्तु आराम सां ईंदासीं पिचर ॾिसी करे पोइ नाश्तो खाई करे ईंदासीं पासे मां या त सिधो रोटी ऐं उलू वांगुरु जगाईंदे असांखे ॿियो छाहे हा हलु ठीकु आहे छा था कनि छा थो करे सघां ऐं दोस्तनि लाइ त हेतिरो त करिणो ई पवंदो आहे ॿियो छाहे हा ॿुधी आहे मां ॿुधो त आहे सुठी अथसि ठीकु आहे खाली वेठी पापा पापा पापा वेठो करे मुओ सॼी पिचर में त पापा पापा पियो करे ॿियो छाहे छा आखाणी सुठी आहे त छा कंदे यार सभु पेसा ॿियो ज्यादा पैसनि जो खेल आहे ॿियो कुझु कोन्हे ठीकु आहे खणी कमाए खणी खणी असां खां ई कमाईंदो सिंधियुनि खां ई कमाईंदो हो बि ॿियो क्या हा बाबा सवनि मां सौ सुख ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ओके